ہندوستان كے مشہور سائسندانوں میں اگر كسی سائنسداں كی بات كی جائے تو اُس میں جو مشہور سائنسداں ہے وہ اے پی جی عبد الكلام آزاد ہے جن كی پیدائش پندرہ اكتوبر اُنیس سو اكتیس میں ہوئی اور جن كی وفات ستائیس جولائی دو ہزار پندرہ میں ہوئی اِنہوں نے انڈیا میں ہندوستان میں بہت سی ترقی اور بہت سی نئے نئے ایجادات میں اپنا اثر نمایاں چھوڑا ہے اِن كی سب سے بڑی ایجادات جو مانی جاتی ہے سب سے بڑی ایجاد اِن كی میزائل ہے اِنہوں نے انڈیا میں میزائل كا ایجاد كیا تھا یہ یہ لوگوں كی باتوں کو لوگ اِن كی باتوں كو بہت دلچسپی كے ساتھ سُنتے تھے یہ ایک سائنسداں كے سائنسداں ہونے كے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی زیادہ موٹیویشن اسپیكر بھی تھے لوگوں كو موٹیویٹ كرتے لوگوں كو ہنساتے اور بھی بہت ساری چیزیں لوگوں كو كرتے لوگ اِن سے بہت زیادہ امپریس ہوتے تھے اور لوگ اِن كو بہت ہی زیادہ یاد ركھتے ہیں اور اِن كی باتوں كو سُنتے ہیں اور اِن كی باتوں كو اپنے میڈیشن میڈیٹیٹ كے نام پہ میڈیسن كے طور پر استعمال كرتے ہیں اپنے ریئل زندگی میں